ہلو میں امتیاز شاہین باغ سے بول رہا ہوں آپ النواز سے بول رہے ہیں جی میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے آڈر دیا تھا ابھی نہیں لانا ہے کچھ چیزیں بڑھا دینی ہے جیسے کہ پانچ روٹی کے بارے میں بتایا تھا آپ کو اب دس روٹی پانچ کےجی بریانی دو قورمہ کر دیجیے گا